हाँ मैं अपने कैमरे का उपयोग रील्स और सूट करने के लिए उपयोग करती हूँ क्योंकि कैमरे का जो फोटोज़ रहते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है आप अगर मोबाईल से तस्वीर निकालते हैं अपनी फिर उसका प्रिंटआउट निकालेंगे तो वो उतना अच्छा और क्लियर नहीं आता है जितना कि आपके कैमरे से आता है क्योंकि कैमरा डिज़टल है और आपका मोबाईल डिज़टल नहीं हैं तो रील भी अगर आप बनाते हैं तो कैमरे से बनाई हुई रील विडियो आपके बहुत अच्छी होती है क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है पिक्सल नहीं फटते हैं उससे तो आप मोबाईल के अक्कोर्डिंग अगर आप देखें तो कैमरा बहुत अच्छा होता है खास कर फोटो खीचने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा मोबाईल से आपके उतने फोटो अच्छे नहीं आतें जितने कि कैमरे से आते हैं कैमरे में रील और विडियो का एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है मोबाईल के अक्कोर्डिंग तो मैं तो अपने कैमरे का बहुत यूज़ करती हूँ आप सब भी एक बार ट्राई करके देखें